مہاراشٹر میں زراعت کے شعبے میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسےکہ پانی کی کمی بجلی کی غیرمستقل فراہمی زمین کی انسداد انتہائی برسات یا خشکی کی پیشہ پیش بیماریوں اور کیٹ وغیرہ کے حملے اور تناسب کے برعکس بڑھتی آبادی کی وجہ سے زراعتی زمینوں کی کمی یہ مسائل زراعتی منصوبے کو متاثر کرتے ہیں اور کسانوں کی معاشی حیثیت پر بھی بھاری اثر ڈالتے ہیں